اور جسٹ لائک کہ انادر شاپ بہت ہی الگ الگ قسم کے دکان اور الگ الگ قسم کے لوگوں کے الگ وچاروں پر لوگ بزنس کرتے ہیں لیکن میرا خود کا پسندیدہ بزنس ہے کوئی ایسا بزنس کرو جس میں جیسے میرا پسندیدہ بزنس ہے ہاڈویئر شاپ میں اپنا ہاڈویئر شاپ کھولنا چاہتا ہوں بیسیکلی ہاڈویئر کا شاپ ان گھر بنانے میں زیادہ یوز ہوتا ہے یا سیمنٹ سیمنٹ کا اپیوگ الگ الگ سے لوگوں کے اپیوگ سے کیا جا سکتا ہیں اور گھر بنانے میں زیادہ تر ہاڈویئر کی دوکان کی ہی ضرورت ہوتی ہے مجھے ہاڈویئر کا دوکان پسند ہے اور میرے قریبی ریلیٹیو بھی کچھ ہاڈویئر کے دوکان چلا چلا رہے ہیں اور وہ اچھی طریقہ سے چل رہا ہے لیکن کرانہ دوکانوں کی تعداد دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے اور یہ ایک اچھا ہے کہ لوگوں کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ اپنے قریبی اپنے گھر کے بغل سے دوکان سے سامان لے سکتے ہیں کرانہ کا کرانہ کے دوکان کی آبادی بہت زیادہ ہی بڑھتی جا رہی ہے اور اگل بغل میں لوگ کرانہ کی دوکان کا یوز کر پا رہے ہیں تو چلتے ہیں